मुंहिंजा ॿ भाउर हिकु भेण आहे ऐं जॾहिं बि असां कहिं बि ओकेशन ते किथे बि मिलंदा आहियूं त जाम हिकु ॿिए खे ॾिसी ठरंदा आहियूं ऐं ख़ुशि थींदा आहियूं असांजे अंदरि भाउ भेनरुनि में झूनी ॻाल्हियूं कॾहिं करे असां जाम चर्चो करे ख़ुशि थींदा आहियूं ऐं जेके जेके बि असां जॻहियुनि ते घुमणु विया आहियूं असां हुननि जे बारे में जाम ॻाल्हाए करे पंहिंजे पाण खें तसली ॾींदा आहियूं की असां नंढे में सभु कीअं मस्ती कंदा हुआसीं कीअं स्कूल में हिकु ॿिए खे मारींदा हुआसीं रांदि कंदा हुआसीं घुमणु गॾु वेंदा हुआसीं असां साॻिए कपिड़ा पाईंदा हुआसीं उहे सभु ॾींहं हाणे वरी न ईंदा हाणे सभु असां वॾा थी विया आहियूं हर कोई पंहिंजे घर में ख़ुशि आहे ऐं पंहिंजे परिवार सां गॾु मज़े में आहे लेकिन मां उन्हनि खां अलॻि आहियां अञा बि जॾहिं बि मूंखे टाइम मिलंदो आहे मां उन्हनि खां फोन करे ॻाल्हाईंदो आहियां ऐं हुननि वटि पहुची वेंदो आहियां ऐं हुननि खे सरप्राइस ॾींदो आहियां